भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही विकास हुआ है जब से बी जे पी की सरकार हुई है मोदी ने बहुत से चंद्रयान जैसे सफल हुआ बहुत से चीज़ें करवाई जिससे हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार आया अर्थव्यवस्था में सुधार जैसे जो खनिज का है खनिज उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है उस से सही मात्रा में आयात निर्यात हुआ जिस से अर्थव्यवस्था काफ़ी वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है धीरे धीरे विकसित से विकासशील देश से इंडिया हमारा विकसित देश हो जाएगा